बाढ़ि अथी साओनमे जे अबैत छै बाढ़ि गोहर तऽ ओहिमे धान पान जे रहैत छै सब दहा धोके लऽ के चलि जाइत छै एगो फसलके अथी आस नहि रहैत छै एहन बाढ़ि अबैत छै से सब धो पोछिके लऽ के चलि जाइत छै आ गहुँमके समयमे सब अथी के समयमे से अबैत छै जेठ आषाढ़के समयमे तब पत्थरसँ चूरि दय छै अँहर बिहरि आएल ओहि गहुँम सबके सुता देलक पत्थरसँ चूरि देलक सब सत्यानाश गहुँमके कऽ देलक फसलके सबके सत्यानाश पत्थर खसल तऽ गहुँमके सत्यानाश आ अथी बाढ़ि आयल तऽ धानके सत्यनाश कऽ देलक एक कनबा धान नहि हुअ देलक आ नहि रौदी पड़ल तहन तऽ रौदियोमे धान पानके एक पौआके आशा नहि रहैत छै पटाउ तऽ उपजाउ नहि पटायब तऽ नहि उपजायब आ अथीके अन्हरि बिहरि सब ओएह गहुँमके सत्यानाश होइत छै बरसा बुन्नी भऽ गेल बैसाख माघ फागुनमे तऽ फसल सब सबके सत्यानाश मसुरी खेसारी सब केरया सब सत्यानाश भऽ जाइत छै एक कनबा नहि हुअ दय छै आ मसुरी सब तऽ चलिए जाइत छै हँ गहुँमके उपजा बढ़िआँ भऽ जाइत छै मगर अन्हरि बिहरि अबैत छै तऽ पत्थरसँ सबके चूरि चूरि उड़ा दय छै एक कनबा नहि हुअ दय छै फसल आर सब अन्न पानि सबके सत्यानाश कऽ दय छै आ अथी भेल धान पानमे तऽ सब धान पानके तऽ अन्हरि बिहरि भेल तहन तऽ भऽ गेल सत्यानाश किछु के आशा नहि अइ बाढ़ि आएल तऽ आ अन्हरि भऽ गेल तऽ आर